हाँ हम राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाए रख सकते हैं हमारे देश में हिंदी भाषा की बहुत भूमिका है बट आजकल लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं लेकिन हमारे शहर जैसे ग्वालियर में कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं ऐतिहासिक जैसे उन उनसे हिंदी भाषा की भूमिका दिखाई जा सकती है जैसे कि किला किला एक ऐसी जगह है जहाँ वो महाराज सिंधिया की एक ऐसे महल है जिससे बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं तो उससे हम बहुत सारी हिंदी मतलब हिंदी भूमिका बता सकते हैं जैसे बाहर के लोग बाहर के विदेशी अंग्रेज आते हैं यहाँ और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी सिखाई जाती है जिससे हमारी हिंदी भाषा उनको पता लगती है कि हाँ यहाँ पर भी हिंदी भाषा है ऐ और उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है इस हिंदी भाषा में तो यही हमारी भूमिका है